जय झूलेलाल एॾियूं वॾियूं मूर्तियूं त मां कॾहिं न ठाहियूं आहिनि पर जॾहिं मुंहिंजे असांजे त्योहारु ईंदो आहे गणपतिन जो त असां मुंहिंजो ॿारु ऐं असांजे आस पास जा ॿार मूंखां किले जे किले मां मूर्तियूं ठाहिराए वेंदा आहिनि ऐं पोइ उन्हनि जी वरी आरती बारती कंदा आहिनि ऐं उहे सभु सभिनी खे वणंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे सत अठ ॾींहं रखी पो नाएं ॾींहं ते या यारहें ॾींहुं उनजो विसर्जन बि कंदा आहिनि जय झूलेलाल